میری پسندیدہ بائک جو ہیابھوسا ہے اور اس وقت میرے پاس بلٹ ہے اور میرا ڈریم یہی ہے كہ میرے پاس ہیابھوسا ہو اور ہیابھوسا كیونكہ مجھے سفر كرنا بہت زیادہ پسند ہے اور ٹریول كرنا ہیابھوسا سفر اور ٹریول كے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہے كمفرٹیبل ہوتی ہے اور آرامدہ ہوتی ہے اور ہیابھوسا میں سفر كرنے كا مزہ ہی الگ ہے اور اس لیے میں ہیابھوسا لینا چاہتا ہوں ہیابھوسا میرا خواب ہے میرا سپنا ہے اور میں اپنے اس سپنے كو ضرور پورا كروں گا اور كرنا چاہتا ہوں اور مستقبل میں میں یہی چاہوں گا كہ اس بلٹ كو كے بعد جلد سے جلد ہیابھوسا لوں اور پوری انڈیا كا میں سفر كروں اور پورے ہندوستان كو ایكسپلور كروں دیكھوں اپنے اس بائک كے ذریعے اور اس بائک پر سوار ہو كر اور پورے ہندوستان كا ٹریول كے ذریعے سے مزہ اور لطف اٹھاؤں